नओ हजार सात सए बीस एगारह हजार एगारह तेरह हजार बीस एक लाख बीस दू लाख छिहत्तरि हजार सात सए अन्ठानबे